सोनभद्र ज़िले में मुख्य प्रकार से खेती होती है यहाँ पर धान की खेती होती है गेहूं की खेती होती है अरहर की खेती होती है इत्यादि यहाँ पर सिचाई के बहुत साधन हैं जैसे कि सिचाई के हम मोटर मशीन द्वारा भी सिचाई कर लेते हैं नदियों द्वारा सिचाई कर लेते हैं और नहरों द्वारा सिचाई कर लेते हैं और यहाँ पर कृषि के बहुत सारे साधन हैं